ہیلو ہاں جی اولا سے بات کر رہے ہیں سر میں نے ایک ٹیکسی بک کی تھی مجھے جانا تھا احمدآباد سے سورت جی ہاں ہاں میں نے ایک ایڈوانس میں پیشگی رقم ادا کی تھی تو جی میرا ابھی کچھ ہاسپیٹل کے پرابلم آ گیا تو اس کے لیے مجھے ٹیکسی کینسل کرنا پڑی جی اچھا ہاں تو مجھے اپنے جو پیشگی ادائیگی کی تھی میں نے وہ رقم واپس چاہیے تھی ہاں فون پے سے میں نے ادا کیا تھا آن لائن بک کیا تھا جی ہاں تو پلیز میں آپ سے مہربانی کر کے آپ مجھے میری رقم واپس کر دیجیے کیونکہ مجھے میرا جانا بھی طے نہیں ہو پا رہا ہے ٹھیک ہے تو میرا اسی نمبر پہ ہے فون پے نمبر آپ اس میں مجھے رقم واپس کر دیجیے ٹھیک ہے جی شکریہ